क'क्राझार जिल्लायावहाय जोङो सोरगिदिं नायोब्ला जेरैबो नुनो मोनो जे बिफां लाइफां बायदिसिनाजों बुंफबनाय दङमोन नाथाय दा फारि लानानै बेफोरो लासैनो जोबलांनो हमदों आरो जोंनि जेनोखि क'क्राझार जिल्लानि आबहावा बेयो बांद्राय मोजां नङा होननानैनो आङो सानो जेरावहाय मानोना दैनि बोहैलांनायनि जेनोखि लामा बे लामाफोराबो लासैनो होथेलांजानो हमदों मानोना बेवहाय जोंना दै बोहैलांग्रा लामाफोरनि गेजेरजों गोबांथार जें जाबोर एबा दाखोर दालाफोरखौ जों माहारि नि मानसिफोरानो बेवहाय गारनानै बेखौहाय होथेनानै लानायनि लामायावहाय बेफोरबायदि हेंथाया दा नुजाफैदों क'क्राझार जिल्लायावहाय आङो बुंगोन बेवहाय जोङो सिगाङाव दै बानानि जेबो हेंथाफोरखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन नाथाय दा बेवहाय गोबां न' बांफोर जाबाय आरो दैनि लामाफोरा बेबादिनो दाखोर दाला गारनायफोरजों होथेजानानै दै बोहैलांनायनि लामायाबो दा बुंनो थाङोब्ला सेबनायनिफ्राय सेबनानै फैबाय आरो बेनिखायनो थाउन आव एसे अखा हाब्लानो बेवहाय दैबानानि महरखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय दा बैनिखायनो जोङो क'क्राझारनि खाथि खाला लांदां जायगाफोर दङब्ला क'क्राझार जिल्लानि आबहावाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय जोङो गोबां बिफां लाइफांफोर गायनो गोनां जानानै फैदों जोङो बयबो सुबुङानो सांग्रां जानांगोन आरो बेवहाय जोङो क'क्राझार जिल्लानि खाथि खाला जेरावबो बिफां लाइफां गायनानै क'क्राझार जिल्लाखौ जोङो मोनसे समायना महराव लाबोफिननो हानाय जानांगोन